دوڑنا ہمالے ہمارے لیے ضروری ہے نا دوڑنا دوڑنے میں جو ہے چلنے میں ہم ساتھ چل رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے ایک ہمارا دوست گر گیا یا بچھڑ گیا اور جو ہے اس کے اس پہ اس کا ہنسی جو ہے سب کو ہنسی آنے لگا اور جو ہے جب دوڑنا سب ساتھ ایک دو ایک ساتھ جب دوڑتے ہیں اور جو ہے کسی کوئی گرتا ہے کوئی بھاگتا ہے ہے وہ دن جو ہے ہمیشہ یاد رہتا ہے اور جب بھی اس سے ملاقات ہوتی ہے پھر وہی بات یاد آ جاتا ہے تو پھر ہنسی روک نہیں پاتے ہیں اس کے بنیاد پہ دوڑنا ضروڑی ہے دوڑنے سے ہمارا صحت بھی بنا رہے گا اور جو ہے یہ یاد ہمیشہ کے لیے رہ جاتا ہے اور یہ یاد تازہ جب بھی آتا ہے جب اس کو دیکھو تو اس کے بعد ہمیشہ یہ یاد تازہ ہو جاتی ہے دوڑتے ہوئے گرنا یا بچنا یہ یہ یاد ہمیشہ رہتا ہے اسی لیے دوڑنا ضروری ہے دوڑ کے اعتبار سے گرنا سنبھلنا چلنا یہ ہوتا ہی رہتا ہے وہ یاد آ جاتا ہے پھر ہنسی جو ہے برداشت نہیں ہوتی ہے ہنسا ہنسنا پڑ جاتا ہے مجبوری میں گرنا ایک ساتھی گرے تھے اس کے جو پھر بار بار یاد آتے رہے جب ملاقات ہوا تب بھی یاد آتے رہے اسی لیے دوڑنا ضروری